हम बिहार राज्यके महिषी गाँवके लड़का छी जे कि बाहर भीतर हम जाइत आबैत रहै छी ओतऽ हमरा हिन्दी या अङ्गरेजी इएह दुइटा भाषा भेटैए सुनैलए आओर अगर अपन मैथिली भाषा हम कतहु बाजितौ छी तऽ हमरासब नीच नजरिसँ देखैए लेकिन ओकर कद्र कएने बिना हम तैओ अपन भाषाके नहि छोड़ै छी कियाकि मैथिली हमर मातृभाषा छिए लेकिन हमरा ई बातके दुख तऽ जरूर होइए हम सोचै छिए जे मैथिली अगर एतेक नीक भाषा छै एतेक सुन्दर भाषा छै तऽ लोकसब एकरा किएक नहि अपनाबै छै मैथिली बाजैमे एतेक मधुर भाषा छै जकर कोनो वर्णन नहि छै आइकाल्हिके समयमे हिन्दी अङ्गरेजी जे जगह लेलकैए ओ तऽ बहुत ठीक छै लेकिन ओहि चक्करमे मैथिली भाषाके पतन भऽ जेनाइ इहो कोनो बहुत नीक बात नहि छिए ओहिलए हमरासबके आइकाल्हिके पीढ़ीके ई बात सोचै पड़तै कि मैथिलीके कोना बचाओल जाए आओर मैथिली की काज करी जे मैथिलीके उत्थान हुअए मैथिली आगाँ बढ़ै ओहि दुआरे ओहिके पाछाँ किछु हमरासबके कदम रखना चाही जाहिसँ हमसब आगाँ बढ़ी मैथिली भाषाके लऽ कऽ आओर मैथिली भाषा के बहुत आगाँ बढ़ै बहुत नाम हुअए आओर हरेक चीजमे हमरासबके मैथिली जोड़ना चाही